हैलो हैलो जय झूलेलाल हा हुतांई ॻाल्हायो था तव्हां केरु हा थी वेंदो ऑक्सीजन फेशियल जो त छह सौ रुपिया अथव ऐं डिस्काउंट करे तव्हांखे अ पंज पंतेलीह थी वेंदो तव्हां लाइ पंज सौ पंतेलीह रुपिया थ्रेडिंग जा पंजाह रुपिया अथव हा तव्हांखे कॉम्बो तव्हांजो मैनीक्योर पैडीक्योर बि एड करायो हा त तव्हां कॉम्बो अ वठो असां कॉम्बो वठो असांखां त थोरो अञा थी वेंदो डिस्काउंट मैनीक्योर पैडीक्योर बि वठी वठो हो वैसे पंज सौ में थींदो आहे तव्हांखे टे सौ में कराए ॾींदासीं हा हा त तव्हां हा इंगेजमेंट पार्टी जो मेकअप पंद्रहं सौ आहे हा सभिनि ख़ां घटि वारो सभिनि खां घटि इहेई आहे न चलो तव्हां पार्लर में अचो तव्हांखे डिस्काउंट ॾेई छॾिंदासीं ॿियो छा कराइणो आहे असांजी टाइम असांजो टाइमिंग आहे सुबुह यारहें खां वठी अठे ताईं पर तव्हां शाम जो टी खां चई जे विच में अची वञिजो मेकअप में तव्हांजा लॻंदा मेकअप में तव्हांखे लॻी वेंदा फोर्टी फाइव पंजतालीह मिंट लॻी वेंदा

पंजतालीह पंज्लीताह मिंट वैसे असां थोरो जल्दी असां कोशिशि करे वठंदासीं तव्हांखे फ्री करे छॾियूं ठीकु आहे तव्हां टाइम सां अची वञो थी वेंदो तो टोटल जो त तव्हांजे डिस्काउंट करे वठंदासीं तव्हां हिते अची वञो पोइ असां ॿुधायूं था तव्हांखे ॿियो छा कराइणो आहे तव्हांखे हा त पैकेज तव्हांजो थी वेंदो सभु मिलाइ करे ॿ हज़ार जो थी वेंदो हे फेशियल न फेशियल और मैनीक्योर पैडीक्योर थ्रेडिंग और पार्टी मेकअप सभु मिलाइ करे तव्हांखे ट्वैंटी फाइव हंड्रेड जो पवंदो पंजवीह सौ जो न तव्हां इहो सभिनि खो सई रेट आहे इनखां घटि न थींदो सभिनि खां घटि अघि आहे न इहो असांजो कम ॾाढो सुठो आहे तव्हां अची ॾिसो त सई ठीकु आहे जय झूलेलाल